बच्चा सबके ट्रेनिंग छै बहुत मार्शल हार्टके ट्रेनिंग छै बच्चा सबके ओहिमे जे छै बहुत हार्ड छै बहुत हार्ड ट्रेनिंग छै ओहिमे बच्चा सबके बहुत अथी छै तकतान छै करैके लिए जते खड़ा होबयलए कहै छै खरा होइ छै बच्चा सबके पीछाँमे हमहूँ रहै छियै की बच्चा सब पूरा करै की छै कोन चीज केना हेतै हमरो बच्चा सब दै मे टाइम लागै छै बच्चा सबके टाइम लागै छै बहुत हार्ड प्रोग्राम छै कि केना हेतै की हेतै ई सब बच्चा सबके ट्रेनिंग छै बच्चा सबके बहुत ट्रेनिंग छै हार्ड खड़ा हुबय लए कहै छै तऽ खड़ा होइ छै एक रति इने उने करै छै तऽ बच्चा सबके मारि लागै छै डाँट पड़ै छै धोक पड़ै छै हाथ भऽ जाइ छै बहुत हार्ड छै केना हेतै की सब हेतै बहुत हार्ड प्रोग्राम छै बच्चा सबके बहुत ट्रेनिंग छै ट्रेनिंग छै बच्चा सबके बच्चा सबके पीछाँमे हमहुॅं टाइम दै छियै हमहुॅं टाइम दै छियै बच्चा सबके बहुत हार्ड करबै छै बच्चा सबमे बच्चा सबमे टाइम दै लऽ पड़ै छै एकरती इने उने होइ छै बच्चा सबके माइर लागै छै डाँट धोक पड़ै छै